یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا کیونکہ مجھے ایسے انسان کے ساتھ پہلے سے کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا شروع میں تو میں بہت پریشان تھا لیکن پھر میں نے اُس مشکل وقت کو آرام سے آہستہ آہستہ ٹھیک کیا اور پھر اُس انسان کا کام کیا پھر پھر تو میری عادت ہو عادت سی ہوگئی